जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद फोरा जाबाय गय औवा बिफां लाइफां हाग्रानि मैगंफोर जों बेफोरखौ मोन्नो हायो गय बोथोराव जों गय फान्नानै रां आरजिनो हायो आरो औवा फान्नानै जोङो आरजिनो हायो आरो जोङो गाव गावनि न'आव थानाय बा गाव गावनि सम्पथि जेरै बिफां लाइफांफोरखौ जोङो फान्नानै रां आरजिनो हायो आरो हाग्रायाव थानाय जेरै जोंनि बारि बागानफ्राव थानाय जेरै दिंखिया सिब्रु मानदे जों बेफोरखौ खानानै बाजाराव लांना फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो थिक बिदिनो बे न'आव थानाय मिथिंगायारि सम्पत बिफां जेरै थाइजौ खान्थाल जलफि बायदि बायदि फिथाइ सामथाइ थायग्रा बिफांफोरनिफ्राय जोङो फिथाइ सामथाइखौ फान्नानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो होन्ना जोङो मोन्नो हायो